हाँ हाँ भैया बोलिए बोलिए हाँ हाँ रूपाली रेस्टोरेंट से बात हो रही है बोलिए जी जी बोलिए कि हाँ क्या करना है बता दिजीए

हाँ हाँ बोलिए ना अच्छा दाल फ़्राई विथ बटर फ़ुल प्लेट ठीक है फ़ुल प्लेट दो सौ का पड़ेगा भैया और हाफ़ पिलेट एक सौ अस्सी का पड़ेगा अच्छा ठीक है फ़ुल प्लेट ही कर देते हैं ठीक है

अच्छा आलू पालक की सब्ज़ी ठीक है आलू पालक हो गया और चाहिए हाफ़ प्लेट ये नब्बे रुपए का है भैया है ना ठीक ठीक फ़ुल मटर पनीर ठीक है अच्छा मतलब कम तीखा चाहिए ठीक ठीक ठीक और रोटी कितनी रखवा दूँ भैया और मतलब राइस लेंगे आप मतलब प्लेन ज़ीरा राइस क्या लेंगे आप बताइए अच्छा ये तीन सो पचास हो रहे हैं भैया टोटल

नहीं नहीं नहीं कोई जी एस टी वी एस टी कुछ भी नहीं है भैया आप तो हमारे कस्टमर हैं डेली कस्टमर हैं इसलिए आपको तो डिस्काउंट देकर की बता रहे हैं

डिलिवरी चार्ज देखिए है ना चार किलोमीटर के अंदर कोई डिलिवरी चार्ज नहीं लगता है अगर आप है ना चार किलोमीटर के एरिए के बाहर जाते हैं तो उसमें है ना सौ रुपए लगते हैं

ठीक ठीक जी बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे ये पता बता दीजिए एक बार ठीक ठीक हाँ हाँ यही नंबर है हाँ व्हाट्सएप पे यही नंबर है ठीक ठीक है भैया